हाँ जब मैं दो साल पहले की बात है जब मैं एक जगह टीचर का काम करती थी तो वहाँ मेरे साथ एक मेरी कोलीग थी तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ एक्चुअल में मैं भी इंगलिश पढ़ाती थी और वो भी इंगलिश पढ़ाती थी तो मैं फर्स्ट तो फिफ्थ इंगलिश पढ़ाती थी वो सिक्स्थ से ले कर टेंथ तक इंगलिश पढ़ाती थी तो मुझे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उन मैडम से जा कर अगर पूछती थी ना तो वो मुझे ऐसे शो करती थी के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजी है फ्री होते हुए उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की और मेरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जबकि मैं ये सोचती थी के अगर मुझे कुछ नहीं अता है तो मैं इन मैडम से अच्छे से हेल्प ले सकती हूँ बट वो ऐसा नहीं करती थी इस के साथ ही अगर जैसे कभी स्कूल में कुछ कम्पटीशन वग़ैरह होता था तो सभी टीचर्स को समान ड्यूटी दी जाती थी और उन सभी को ड्यूटी देना मेरी मेरा मुझे सा के मुझे उन सभी को ड्यूटी देनी है तो मैं जब भी उन टीचर को कोई ड्यूटी देती थी तो मेरी बात को मानती नहीं थी फिर मैंने उनसे एक बार अच्छे से बात की मैंने कहा मैडम देखो आप भी यहाँ जॉब करने आते हो मैं भी यहाँ जॉब करने आती हूँ यहाँ बात आप की और मेरी नहीं बच्चों के भविष्य की बात है सो प्लीज़ अगर मैं किसी क्वेश्चन को अगर आप के पास ले कर आती हूँ तो मैं भी तो मेरा ईगो बच्चों के लिए साइड में रख कर आप के पास आती हूँ और अगर आप को कुछ नहीं आता है तो अगर आप से कोई पूछ रहा है तो इस में ग़लत क्या है और उसके बाद फिर उन टीचर को ये बात समझ में आ गई थी और धीरे धीरे फिर वो मेरी हेल्प करने लगी और आज वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है तो मैंने उस परिस्थिति में बस प्यार से कैसे हैंडल कर सकते है लोगों को वो चीज़ मैंने करी थी